اوریجنل چارجر چارجنگ اچھی کرتا ہے تیز کرتا ہے لیکن لوکل چارجر چارجنگ کبھی کبھی تیز کرتا ہے لیکن جلدی ختم ہو جاتی ہے چارجنگ